نقل و حمل سے متعلق ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ ہم لوگ جس آبادی جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں سے قصبہ لگ بھگ نو کلو میٹر ہے اور کٹھیار تقریباً ہم لوگ یہاں سے پچاس کلو میٹر ہے بس وغیرہ وقت پہ نہیں بس وغیرہ نہیں ملتی ہے ٹیمپو ای رکشے وغیرہ کے انتظار میں گھنٹوں وقت برباد ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں پل پولیا بھی مکمل نہیں ہے اور اس علاقے کی جو بھی پرتندھی ہیں اس توجہ نہیں دیتے ہیں ضرورت اس بات کی کہ جو ہے گاڑی واڑی کی جو خاصہ بس ہے وغیرہ کا اگر نظم ہم لوگوں کے چوک وغیرہ سے ہو جائے گر جس طریقے سے اور دیگر علاقوں میں ہوتا ہے تو اسے پبلک اور جنتا کو جو ہے سفر کرنے میں آسانی ہوتی ہے